मुंहिंजे हिसाब खां टेक्नोलॉजी में सभिनि खां सुठो अविष्कार थियो आहे फ़ोन जो जी हां फ़ोन जो फ़ोन न हूंदो त असां पहिरें पंहिंजे माइटनि खां जेके परे रहनि था चिट्ठियूं लिखी ॻाल्हाईंदा हुंदसि या हूंदा हुवासीं यादि अथव न त हू पाण खे चिट्ठी कॾहिं पहुचंदी कॾहिं जवाबु ईंदो कॾहिं ॻाल्हाइबो कॾहिं ख़बर पवंदो ॾाढी मुश्किल थी त हाणे थी विया आहिनि फ़ोन मिनट में लॻायोसीं ॻाल्हाए वरितोसीं इन खां वधीक थी वियो त इंटरनेट यानि कि वीडियो कॉल वीडियो कॉल करे तव्हां साम्हूं वारे खे ॾिसी सघो था उनजे बारे में ॻाल्हाए सघो था उन जो हाल चाल वठी सघो था इनखां सुठो थियो असांजे ॿारनि जी पढ़ाईअ में फ़ाइदो थियो जेॾी महिल कोरोना जो टाइम आहियो त ॿारनि ज़ूम ते पढ़ाई कई ऐं हिन खां अलावा पाण पंहिंजे ॿार जेके असांजा परदेस में रहनि था पिया पढ़नि पिया या असां खां परे आहिनि असांजा माउ पीउ त असां उन्हनि खे वीडियो कॉल ते ॾिसी उन्हनि जो हाल अहवाल वेठा वठूं कीअं आहिनि ठीकु आहिनि मूंखे त इंटरनेट जो जेको अविष्कार थियो ॾाढो वणियो आहे असांजे भले लाइ थियो आहे ऐं मूंखे जाम सुविधाऊं लॻनि थियूं इंटरनेट जूं धन्यवाद